हमारे क्षेत्र में बहुत से प्रकार के खेल खेले जाते हैं जैसे कि कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन इत्यादि ऐसे खेल खेले जाते हैं हमारे यहाँ का सब से प्रसिद्ध खेल कबड्डी है जो कि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे तक खेलते हैं और उन्हें केवल खेलना पसंद है और जहाँ कबड्डी का खेल होता है वहाँ पर हमारे गाँव के लोग जा कर उसे बहुत ही इंजॉय पूर्वक देखते हैं और उसे उसे आनंदपूर्वक देखते हैं और उस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खेल हमारे यहाँ का मशहूर खेल कबड्डी है जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ के एक भय्या हैं श्री राम जी वह इंटरनेसनल तक कबड्डी का खेल खेल चुके हैं और बच्चों को फ्री में कबड्डी का कोचिंग भी कराते हैं जिस से बच्चे आगे बढ़ सकें